जय झूले भारत में चांहि सभिनीनि खे वणंदी आहे रिश्तेदारु अचे को महिमानु को ॿाहिरि असां वञूं किथे बि त चांहि हर कोई पहिरियों पुछंदो आहे सुबुह जो उथूं त पहिरियों सुस्ती कीअं मिटे घरु घर में पहिरियों चांहि असां रख ब्रश करण खां पोइ पियूं त पोइ असां वधी ॿियो कमु करे सघंदा आहियूं ॿार ऑफिस थी इस्कूल करमचारीअनि जी ऑफिस थी हिकु बैंक थी हुते बि चांहि पुछंदा ई आहिनि हाणे हाणे घर में चांहि कीअं ठाहींदा आहियूं पाणे हिकिरे कप जे हिसाब सां जंहिं महिल कीअं ठाहींदा आहियूं उहा अधि कप पाणी में टकाईंदा आहियूं तुलसी जा पत्ता अद्रक कुटे करे विझंदा आहियूं या कदूकस करे विझंदा आहियूं घिसे करे हुन खां पोइ हिकिरी इलाए त उ इलाची कुटे करे असां पेरी पाणी मे टकाईंदा आयूं हुन खां पोए खंडु न कहिड़ी बि सोसाइटी चांहि थी बाक बकड़ी थी उहा सुकी पत्ती उहा विझंदा आहियूं उहा पाण खे पहिरियों त ख़ुश्बू ॾींदी आहे हुनखे चङी तरह सां टकाइणो पवंदो आहे हुन खां पोइ पाणी विझंदा आहियूं हुनमें खीरु अधि कप पाणी जे हिसाब सां अधि कप खीरु हुन खां पोइ बि ॿ मिंट हुनखे चङी तरह सां टकाए करे हुन खां पोइ पाणे छाणींदा आहियूं न टेबल ते रखी जेको महिमानु आहियो हुजे या घर में भाती हुजे तंहिंखे पाणी ॾींदा आहियूं अॼुकल्ह ॿार बि खीरु न बोनविटा न चांहि पसंद कंदा आहिनि छोजो चांहि में थकावट मिटी ति वञे न हिकिरी फुर्ती थिए थी कमु करण जी जेको अॼुकल्ह माण्हुनि खे ज़रूरी थी पियो आहे नाश्ते खां पोइ सुबुह जो उथण खां पोइ शाम जो इहा सुबुह शाम चांहि ज़रूरी थी पई आहे सिहत जे लाइ न हुन पीअण सां माण्हू फ्रैश ताज़ो थी वेंदो आहे न पंहिंजे कम ते लॻी सघंदो आहे न करे सघंदो आहे न थधि में चांहि जी वधीक छिक थींदी आहे गर्मी में चांहि जी छिक घटि थींदी आहे जय झूले